हैलो जय झूलेलाल हा हांजी ॿुधायो हांजी हा हा

त हिन लाइ तव्हांखे पहिले त हिकु ॿुधाइणो पवंदो मूंखे की तव्हांजो पर्स वरी कहिड़े कलर जो हुयो किथे किरियो आहे और हुन में छा छा हुयो कहिड़ो कहिड़ो सामानु हुयो हुन में और कहिड़े ॾींहुं किरियो आहे त हे तव्हांखे मूंखे ॿुधाइणो पवंदो सभु कुझु और तव्हांखे हिकिड़ो फॉर्म ॾींदी हो तव्हांखे फील करे ॾियणो पवंदो हा तव्हां व्हाटसप करो मूंखे लिखी करे सभु कुझु हुन में हा त कहिड़े ॾींहुं किरियो आहे तव्हांजो हा हा अछा ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे मां तव्हांजी कंप्लेन नोट करियां थी मां चयो ठीकु आहे ठीकु आहे मां चैक करायां थी कैमरा बि बाक़ी तव्हां मूंखे हे सभु ॿुधायो की कलर कहिड़ो आहे हुन में छा छा सामानु हुयो त कहिड़े ॾींहुं किरियो आहे हे सभु तव्हां मूंखे ॿुधाए छॾिजो त वरी मां कैमरो चैक करायां थी ॾिसो तव्हां छा थी सघंदो आहे अॻिते अछा टे ॾींहं थी विया आहिनि त तव्हां पहिले कंप्लेन छो न कई

ठीकु आहे ठीकु तव्हां हा ॾिसो हो तव्हां कंप्लेन बाद में कजो पहिले तव्हां मूंखे हे सारी इंफॉर्मेशन ॾियो पहिले असां तव्हांखे हिकु फॉर्म ॾींदासीं हो फॉर्म तव्हां भरे करे ॾियो असांखे पोइ असां चैक कयूं था पहिले कैमरा चैक करायूं था पोइ हुन खो पोइ ॾिसऊं तां छा करिणो आहे अॻिते अगरि हिते ई मिली वेंदो आहे त तव्हांखे मिली वेंदो न त वरी तव्हां पुलिस कंप्लेन कराइजो

त तव्हां पुछियो उन्हनि खां सभिनीनि खां त तव्हांखे पुछिणो खपे आहे न हिकु वारी टे ॾींहुं थी विया तव्हांखे बि पुछिणो खपे हिकु वारी अछा ठीकु ठीकु आह्र ठीकु

ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे तव्हां बि पुछियो उन्हनि खां बाक़ी जेका तव्हांजा जेका रुल आहिनि असां ॾिसूं ठीकु ठीकु आहे ठीकु आहे त तव्हां ऑफ़िस में अचो अची करे हिते फॉर्म भरो फॉर्मेलिटी करो और सभु कुझु ॿुधायो हिते अची करे लिखिरायो तव्हांखे तव्हां सुभाणे अची वञो नवें बजे अची वञो सुभाणे जय झूलेलाल